جب میرے پاس وقت جزا کی کمی ہوتی ہے اور میرے وہاں کوئی مہمان اچانک آ جاتا ہے اور اسے کھانا دینا ہوتا ہے یا مجھے کہیں جانا ہوتا ہے اور میرے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے اور مجھے اس میں کھانا بھی بنانا ہوتا ہے تو میں سب سے آسان کھانا کھچڑی تہری بناتی ہوں کبھی کبھی میں اس کی جگہ ویج پلاؤ بھی بنا لیتی ہوں جو سویا بین کا بنایا جاتا ہے اس میں کھچڑی میں دال اور چاول ملا کر میں اسے پکاتی ہوں اور اس میں کم سے کم بیس پچیس منٹ لگ ہی جاتے ہیں اور بیس پچیس منٹ میں پوری کھچڑی بن کر تیار ہو جاتی ہے اور اگر اسے میں کوکر میں سیٹی لگا کر بناتی ہوں تو یہ بیس منٹ کے اندر بھی تیار ہو جاتی ہے یہ کھانے میں بھی اچھی ہوتی ہے اور وقت کی کمی میں سب سے زیادہ بنائی جانے والی بنائے جانے والا کھانا ہے جب کسی کے وہاں وقت بہت کم ہوتا ہے وہ یہی بناتا ہے اور میرے گھر میں بھی جب وقت کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے تو میں کھچری ہی بناتی ہوں اور ویج پلاؤ یعنی سویا بین کا پلاؤ بناتی ہوں سویا بین کے پلاؤ بنانے میں بھی بیس پچیس منٹ کا سمئے لگ جاتا ہے جب مجھے کہیں جانا ہوتا ہے یا اچانک سے کوئی مہمان آ جاتا ہے تو میں بیس پچیس منٹ کے اندر ویج پلاؤ سویا بین کا پلاؤ تہری اور کھچڑی بنا لیتی ہوں جس اس سے وقت کی بہت بچت ہوتی ہے اور کم وقت میں اچھا کھانا بھی پک جاتا ہے